जिसलै बाइक चलाना बंदा कोई सिखदा ऐ पैह्ले उसी क्लच छड्डने दा उसी इन्ना ज्यादा भेत निं होंदा ऐ ते होर ना ही बैलंस बनाने दा बैलंस बनाने दा निं होंदा भेत फ्ही ओह् बंदा बल्लें बल्लें बाइक बैलंस बनाना सिखदा फिर क्लच छड्डना सिखदा पूरा मतलब कि बंदे गी नालेज होऐ बाइक दी फिर गै बंदे गी चलानी चाहिदी इ'यां बाइक निं चलानी चाहिदी क्योंकि जियां कोई अग्गें आई जा जां कोई टक्कर होई गेई कुसै दी मौत होई गेई ओहदे कन्नै कोई केस होई गेआ साढ़े उप्पर इ'यां अग्गें बी फ्यूचर बी खराब होई जंदा साढ़ा ते कन्नै बाइक जिसलै बंदा सिक्खी लैंदा फिर ओह् बंदा केईं मुड़े होंदे निं बाइक सिक्खी इ'यां बड़े कट मारदे ते उ'नेंगी हैलमेटां नेईं पांदे फिर ज्यादा लिम्ट कोला ज्यादा तेज चलांदे बाइक फिर कोई इ'यां मतलब कि घरा आह्ले गी टैंशन गै रौंह्दी भला साढ़ा मुड़ा कोई बाह्र गेदा ऐ कि लग्गी जाह्ग जां किश होई जाह्ग काफी सारियां ओह् होंदिया बंदे दे अंदर सोचां होंदियां कि बाइक स्हेई गै चलग बाइक ते अग्गें जो बी मतलब कि जिसलै बंदा मुड़ा बाइक कोई बी बाइक चलाना सिक्खी लैंदा शैल हैलमट पाइयै चलानी चाहिदी इ'यां नेईं चलानी चाहिदी में बी जिसलै सिक्खी ही नमीं नमीं मिगी बी डर लगदा हा कि अग्गा दा कोई आई जा बज्जी जाह्ग कोई बगैरा लग्गी जाह्ग कुसै दे काफी सारियां प्राब्लमा होंदियां बाइक सिक्खने उप्पर जिसलै बंदा सिक्खी लैंदा फिर उसी कोई मतलब कि कोई डर त्राह् नेईं रौंह्दा ऐ ते जे कोई मतलब कि बाइक दे रूल कोई इद्धरा मतलब जे असें खब्बी बक्खी दे जा दे कोई उद्धरा खब्बी बक्खी दे जा दे होग ते ओह् सानूं मतलब कि पूरे रूल रेगूलेशन चलै एह्दा